अॼु जे टाइम में टेक्नोलॉजी हेॾी अॻियां वधी चुकी आहे मुंहिंजो मञण त इहो आहे त टेक्नोलॉजी हर जॻह ते पंहिंजो सही रोल खेले रही आहे अॼु जे टाइम ते जीअं डिजीटल भारत पियो बणिजे जीअं सभेई पंहिंजे पाण में किथे न किथे बिज़ी लॻा पिया आहिनि हुते टेक्नोलॉजी हुननि जो टाइम सेव थी करे ऐं उन्हनि खे ईंदड़ टाइम लाइ सही अपडेट थी ॾे जीअं त टिकिट बुकिंग में होटल बुकिंग कंहिं खे यात्रा करिणी हुजे त हुन लाइ हुनखे समय संबंधित हुनजो हींअर अपडेट अगरि हुनखे खपे कंहिं खे किथे वञिणो हुजे त हुनजो पी एन आर स्टेट्स चैक करिणो हुजे प्लेटफ़ॉम नंबर ॾिसिणो हुजे त जीअं अॻे कबो हुओ अगरि मूंखे यात्रा करिणी हुजे गुजरात खां राजस्थान ताईं ऐं मां टिकिट बुक कराई हुजे ऐं मूंखे मुंहिंजी टिकिट वेटिंग में मिली हुजे त मां मुंहिंजो टाइम कढी वरी स्टेशन ते पुछण वेंदुसि त छा मुंहिंजी टिकिट कंफ़र्म थी या न छा अॼु जी ट्रेन टाइम ते आहे या न छा छंछर जी ट्रेन सिधी हलंदी या पालनपुर खां घुमी वेंदी

अॼु जे टाइम ते टेक्नोलॉजी सभिनी जो हिकु अहिड़ो साथी बणिजो आहे त इहो सभु टेक्नोलॉजी ऑनलाइन थो ॿुधाए असांजो बुकिंग स्टेट्स छा कंफ़र्म थियो या अञा वेटिंग में आहे छा असांजी जे का ट्रेन आहे इहा सही समय ते अचे थी छा असांजी जे का बस आहे इयं हुन ई रुट था हलंदी असांजो पी एन आर स्टेट्स असांजो कोच नम्बर कहिड़ो आहे असांजो सीट नम्बर कहिड़ो आहे चङिनि शयुनि में चङिनि ॻाल्हियुनि में असांजो साथ ॾे थी ऐं हिक साथीअ वागुंरु सुठो साथी बणिजे थी त मां मञा थो अॼु जी तारीख़ में टेक्नोलॉजी बख़ूबी जाम सुठो रोल निभाए रही आहे हिकु टेक्नोलॉजीअ खे मां मुंहिंजे नज़रीए सां मुंहिंजो हिकु वफ़ादार दोस्तु थो मञा बिल्कुलु राइट अपडेट थो ॾे टाइम टू टाइम अपडेट थो ॾे हुन में बि अगरि आर्टीफ़िशल इंटेलीजंस अॼुकल्ह ऐड थी चुकी आहे त हुनजे ऐड थियण खां पोइ अगरि मां ॿ ॾींहं अपडेट वठां थो हुन खां टे ॾींहं नथो बि वठां त हू टे ॾींहं खां मूं खां साम्हूं कुझु पोप अप या कुझु नोटीफ़िकेशन जे ज़रिए मूंखे साम्हूं खां अपडेट थो ॾे त हीअं अगरि असांखे सफ़र में किथे वञिणो हुजे ऐं असां वटि टाइम घटि हुजे वक़्तु थोरो हुजे असां वञी करे विंडो था स्टेशन था अगरि कंफ़र्म नथा करे सघूं त हुन में असांखे टेक्नोलॉजी साथ थी ॾे ऐं हीअं असां लाइ उहा काफ़ी सहायता थी करे

बख़ूबी हिकु सुठे दोस्तु वागुंरु असांजो जीवन सही ऐं सफ़ल थी बणाए